मेरे विचार कुछ इस प्रकार हैं वैश्विकरण के परिणाम स्वरुप भारतीय समाज ने पश्चिम समाज तथा सांस्कृतियों के कुछ बातों को असहमत किया है जैसे महिलाओं के स्वतंत्रता हेतु पहला रुढ़ीवादी तत्वों का विरोध शिक्षा की अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाना सुनिश्चित हुई है शहरीकरण जन जागरूकता साधनों की पहुँच में वृद्धि वृद्धि हुई है वैश्वीकरण के आगमन ने राज्य की भूमिका को व्यापक रूप में प्रभावित किया है अब राज्य ने अपने लोक कल्याणकारी कार्यो के संपादन में कमी लानी शुरू कर दी है दूसरे शव्दों में वैश्विकरण के संदर्भ में राज्य की भूमिका लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में कम सीमित व व्यक्तिवादी राज्य के रूप में अधिक दृष्टि गोचर हो रही है या बढ़ती व्यवसाय पारस्परिक निर्भरता और की एक प्रक्रिया है जो बढ़ते सांस्कृतिक मानकी करण और एकरुपता की ओर ले जाती है पारिवारिक संरचना वैश्विकरण के कारण संयुक्त परिवार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है एकल विचारों में कुछ वृद्धि भी हुई है